न'खराव सोरबाफोर लोमजायोब्ला बांसिनानो फुङावनो सिखारनानै ओंखामफोरखौ आंनो संनानै जायो जेरै बेमारिया मोनजानाय ओंख्रिखौ नायनानै आं संनाय जायो दालि ओंख्रिफोर बिब्दिनो आरो आलु फाजा ओमफ्राय आलु फाजा लेस्रा फाजा बेफोरखौ लोमजायोब्ला बांसिन संनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ग'गा मोननायफोर लोमजायो ग'गा मोन्नाय लोमजायोब्ला जोङो दाउ दाउजों बिब्दियैनो गोथां मैगं मुलिनि थाखाय माना मुनि जोग्लावरि बेफोरजों जोङो दाउ रोसि एबा जाला फुदुंनानै होनाय जायो मानोना बे ओंख्रिखौ जायोब्ला जोंनि ग'गा मोननाय एबा लोमजानायफोरा थाबनो गायो बिनिखायनो न'खराव सोरबाफोर लोमजायोब्ला बे ओंख्रिखौ संनानै होनाय जायो बिनि अनगायैबो सरास'नस्रायै जों लोमजानायनि थाखाय बांसिनानो दालि ओंख्रिखौ होनाय जायो बुध दालिफोरखौबो जोङो रुनानै होनाय जायो आरो आलुफोरखौ सिफ्लेनानै होयो नङाब्ला फाजा एवनानै होयो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोथां मैगं बेफोरखौ जों बारा संनानै होनाय जाया बांसिनानो बेखौनो दालिखौनो रुनानै एबा थाव सेरनानै संनानै होनाय जायो

अनगायैबो आं जोङो लोमजानायनो गुसु गरम मैगंफोरखौ होनाय जायो मानोना थान्दा मैगंखौ होयोब्ला जोंनि लोमजानायफोरा बांसिन जायो ना